میں نے اب تک کی پینٹنگ یہ بنائی ہے کہ چار مینار بنائی ہے میں نے اس سے بہت سی ساری چیزیں سیکھی ہیں اور وہ بنانے میں بہت ہی ٹائم لگتا ہے جو بہت ہی آسان نہیں ہے اور ہمیں پینٹنگ کا بہت شوق ہے پینٹنگ ایک اچھی چیز ہے جو کرنے میں مزہ آتا ہے پینٹنگ دماغ سے کی جاتی ہے اور ہاتھوں کی ٹیکنک ہوتی ہے پینٹنگ ایک کلا ہے اور میں اس سے یہ تجربہ سیکھتی ہوں پینٹنگ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو بنانے کے بعد اور بھی خوبصورت لگتی ہے پینٹنگ ہمیں بہت کچھ سیکھاتی ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا وہ بھی سیکھاتی ہے اور جو نہیں سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھاتی ہے پینٹنگ ایک بہت اچھی پینٹنگ ہوتی ہے